اتر پردیش ہندوستان کا ایک بڑا اسٹیٹ ہے جس میں بہت بڑی آبادی رہتی ہے سماجی اور معاشی طور پر یہاں پر کافی ڈائیورسٹی ہے یہاں پر رئیس امیر غریب اور پسماندہ برادری رہتی ہیں تعلیمی نظام پسماندہ برادریوں کو مہیا کرانے کے لیے تعلیمی نظام ان کا اچھا کرنے کے لیے یہاں پر حکومت انہیں اسکالرشپس دیتی ہے اور کچھ ایکسٹرا رائٹس دیتی ہیں اور انہیں چھوٹ دیتی ہے جس کے بعد وہ لوگ آسانی سے اپنے آپ کو تعلیمی نظام میں ڈھال سکیں اور کچھ غیرحکومتی آرگنائزیشنس بھی انہیں اسکالرشپ دیتی ہے جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو تعلیمی نظام میں ڈھال سکیں اور ترقی یافتہ ہو سکیں